इस काम को जो है कि मेरे जो बाबा थे पहले मेरे बाबा करते थे आ उसके बाद फिर मेरे पिता जी ने थोड़ा बहुत इस्टार्ट किया काम पिता जी के बाद मेरे भइया जो बड़े वाले थे उन्होंने किया फिर हम उस लाइन में काम करने के लिए जुड़े उतरे और इसी तरह हमारे बाबा ने भी किया और मेरे पिता जी ने भी किया और हम भी वही काम कर रहे हैं मेरे भइया भी वही काम कर रहे थे और हम भी वही काम कर रहे हैं ओ मेरा जो ये काम है वो मेरे बाबा से लगा लगा लगा लगाया था और बाबा बाबा भी करते थे पिता जी ने भी किया हम भी कर रहे हैं वही काम ओ बट हम लोग अपनी मेहनत और लगन से काम करते हैं जरा सा भी ये लापरवाही नहीं करते अपनी मेहनत से ही दो पैसे कमाते हैं मज़दूरी करके और यही कि सब काम करके खिलाया खाते भी हैं बाकी और कोई वो नहीं है और इस काम में मुझे अच्छा भी लगता है काम करने में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ़िलहाल सर हमारे यहाँ जो मेरे बाबा ने किया था ओ बहुत अच्छी चीज मुझे देके गए हैं बहुत अच्छा गुन देके गए हैं और हम लोग यही मेरे पिता जी ने भी किया मेरे बाबा ने भी किया मेरे भाई ने भी वही काम किया हम भी बड़ी लगन से वो काम कर रहे हैं और अच्छा है कि उसके बाद फिर जो हमारे अंदर जो मेरे माइन्ड में हमारे अंदर जो चीज़ें भरी हैं और अच्छे प्रकार से दिमाग में डाली गई हैं उस हिसाब से हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रकाशित हो होते हैं और काम करने की जो अपने अंदर से उत्तेजना बढ़ती है बहुत लगन से बढ़ती है जिसको हम लोग कहते हैं कि लगन काम करने की जो लगन होती है न वो हमार हम लोगों की दादाओं परदादाओं से भी चली आ रही है मेहनत करने की एक लगन सी होती है कोई भी काम हो उसको छोटा समझते हैं हम लोग मतलब काम छोटा हमसे होता है हम काम से नहीं काम चाहे जितना बड़ा हो काम को अगर हृदय में ठान लो कि हमें ये काम करना है तो ये काम निपटाना हमारे वश में है तो हम कर सकते हैं क्योंकि मेरे बाबा ने भी सिखाया है मेरे पिता जी ने भी वही सिखाया है मेरे भाई ने भी वही बताया और हमें भी वही करना है तो क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि मुझे तो वो काम मजदूरी जो है न वो मेरा एक पुश्तैनी से समझ लो चला ही आ रहा है जब बाबाओं ने किया मेरे दादाओं ने किया पापा ने किया और हम भी उसी काम में लगे हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही जैसे कि बाबा ने जो काम किया हम भी वही काम कर रहे हैं और वही काम करते रहेंगे अच्छा लगता है क्योंकि लगन जो होती है न बहुत अच्छी चीज होती है मेरे हिसाब से सबके अपने अपने काम करने के तरीके हैं लेकिन ये जो काम है न तो अच्छा है कम से कम बाबा और दादा और पिता और हम सब लोग करते एक ही काम में लगे हैं अच्छा लगता है मुझे और करते रहेंगे करते रहेंगे काम ये काम मेरा खानदानी है तो करते रहें करेंगे